ہندوستانی تعلیمی نظام دنیا کے قدیم ترین نظاموں میں سے ایک ہے جس کی جڑیں ویدک دور سے جڑی ہوئی ہیں موجودہ تعلیمی نظام میں اسکولی اعلیٰ پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم شامل ہے اس نظام نے کافی ترقی کی ہے مگر کئی اہم چیلنج درپیش ہے جیسے معیاری تعلیم کی کمی انفراسٹریکچر کی کمی اساتذہ کی کمی